मछली वाले दुकान से बोल रही हैं मेरे को मछली चाहिए था आपकी दुकान में कौन कौन सी मछली हैं मेरे को रोहू और प्यासी एक फिलन चाहिए थी मछली हाँ मुझे आधा आधा के जी तीनों चाहिए हाँ आधा आधा के जी चाहिए तो मिल जाएगा तो कब की है मछली अच्छा ताज़ी है ना क्योंकि मैंने पिछली बार ले कर गया था मछली ले कर गई थी तो वो मछली सही नहीं थी हो गया एक दो हफ़्ते हो गए हाँ मछली ले कर आई थी तो मछली बना तो बहुत इस्मेल आ रही थी उस में से हो गया लेकिन मछली मतलब मछली लेकिन मेरे को मतलब सही दीजिएगा ताकि पिछले बार जैसा ना रहे

हाँ आधा आधा के जी ही चाहिए तीनों प्यासी रोहू और फिलन हाँ बहन लेकिन वो ऐसा था तभी तो मैं कह रही हूँ लेकिन मैंने पिछली बार मैं आप ही की दुकान से लाई थी चलिए कोई बात नहीं लेकिन मैं आती हूँ मछली के लेने के लिए तो आप उसको कटवा के तैयार कर दीजिए रखवा दीजिएगा नहीं प्राइज मुझे बता दीजिए नहीं पता है बता दीजिए हम ने लाए थे जो लगे वो ठीक है लेकिन मछली मेरे को सही चाहिए अच्छा दीजिएगा ठीक है